मुंहिंजो पुराणो लैपटॉप किरी पियो ऐं ॿ टुकर थी पिया हीअं लॻो त ॼण मुंहिंजो दिलि टुटो आहे छाकाणि त लेनेवो कंपनीअ जो उहो लैपटॉप मूंखे बेहदि पसंदि हो तेज़ स्पीड हुअसि पर हाणे वर्क फ़्रोम होम जे चकर में मां तकिड़ि तकिड़ि करे नओं लैपटॉप कंहिं सुठी नामी ग्रामी कंपनीअ जो ख़रीद करे आयुसि जंहिं में तमामु घणा नवां नवां फीचर्स आहिनि सुठी इस्पीड जो वाइदो कयो वियो उहो ॾिसण में तमामु सुठो दिलकशु ॾिसणु साईं गुल दिलि ख़ुशि पवे पर जॾहिं मां इस्तेमालु कयो त मूंखे वॾो धद्को लॻी वियो इस्पीड तमामु घटि कोई बि कमांड ॾियण सां मूंखे चंङीअ देरि इंतिज़ारु करिणो पियो पवे जेकिब नवां फ़ीचर्स ॿुधाया विया हुआ उहे सभु मुंहिंजे कंहिं कमु जा न हुआ अॻे लैपटॉप खां ॿीणो अघ में वरितल इहो लैपटॉप वठी मां ॼण लुटिजी पियो हुअसि कंपनीअ मूं सां धोखो कयो उहो कूड़ी तारीफ़ करे मुंहिंजे सॼे ॾींहं जे आफ़ीस जो कमु पुराणे लैपटॉप ते कलाकु अॻु में ई पूरो थी वेंदो हो उहो हाणे नएं लैपटॉप ते चारि कलाक वधीक विहण सां बि पूरो नथो थिए बैट्री जल्दी जल्दी अधु वक़्ति में ख़तमु थिए थी हर घड़ीअ रिचार्ज करिणो थो पवे बटणु पिणि थोरो ज़ोर सां दबाइण सां कमु कनि था इलैक्ट्रिसिटी कंजप्शन वधीक हुअणु सबबु लाइट जो ॿिल बि वधीक थो अचे कंप्यूटर जा सोफ़्टविअर बि तमामु घटि दरिजे जा आहिनि जेको कोई कमु प्रोसेस कंदे कंदे विच में ई बि रहंन था या सफ़ा ॿाहिरि पहुची वञे थो ग्राहकनि खे सुठी सर्विस बि कान आहे कस्टमर केयर विभाग वारनि वटां बि मूंखे को सुठो सहयोग कान मिलियो सर्विस सेंटर बि थोरा ई आहिनि ऐं चंङा परिया परिया आहिनि इहा खणी चइजे त ई लैपटॉप त मुंहिंजे लाइ गले जो फ़ंदो थी पियो आहे